असांजे घर बार्बी बार्बी क्यू पार्टी थी रही हुई जंहिंजे करे बचियल खाते यो ॾाढो बचियो हुओ और हुनजे करे असांखे तव्हांखे गुज़ारिश कयूं था कि ॿ वॾा तमामु ॾेई छॾियो कि जंहिं सां असां बचियल खाधो अलॻि अलॻि करे सघूं जीअं सुको खाधो अलॻि करे सघूं और किलो खाधो अलॻि करे सघूं जीअं सब्ज़ी जो भई छिल्का विल्का जेके आहिनि उहे असां गांइनि खे हवाए सघूं और जेके फुल्का आहिनि जेके पानी बचियल आहे उहो बि असां अगरि सही लॻंदी त जानवरनि खे खाराए सघंदा आहियूं बाक़ी जेके ख़राबु आहिनि उहे असां अलॻि दॿे में भरे करे फेकण लाइ रखी सघंदा आहियूं उहो किचिरे लाइ किचिरे लाइ कुड़ो थी वेंदो अलॻि उहो असांजो वेस्ट थी वेंदो है न हा हालतिनि वज़नु कयो जल्द मदद जी गुज़ारिश करे सघूं त